जी अगर अस कल्चर दी गल्ल करचै ते में अपने ग्रांऽ कोला स्टार्ट करां ते पैह्ले जेह्ड़े लोग ऐ हे ओह् खेतीबाड़ी बड़ा करदे हे गांव च काफ़ी खेती बाड़ियां होन्दिया न खेतीबाड़ी काफ़ी ज्यादा होंदी ऐ इंडस्ट्री कोई फैक्टरी नेईं होंदी ऐ होर होर ते कोई कम्म होंदा नेईं ऐ पैह्ले लोक खेतीबाड़ी करियै गै अपना जेह्ड़ा ढिड्ढ ऐ हे ओह् भरदे हे खेती बाड़ियां करदे हे इक दुए दे घर करांदे हे करदे हे बड़ी सारी खेतीबाड़ी होंदी ही लैब लांदे हे कनक बड्ढना उ'नें करना होर उ'ऐ जेह्ड़ी फ़सल निकलदी ही उ'ऐ बेचियै जां फिर जो बी करियै अपना घर घ्रिस्ती चलांदे हे ते अगर हून दी गल्ल करचै ते हून साढ़े जेह्ड़े गांव हून मतलब थोह्ड़े थोह्ड़े चेंजेस होना शुरू होई गेदे न लोग खेतीबाड़ी कोला किश होर करना स्टार्ट करी बैठे दे ऐ न जियां पैह्ले लोग खेतीबाड़ी करदे हे हून खेतीबाड़ी थोह्ड़ी घट्ट होई दी ऐ लोकें हून रोड़ दी फैसीलिट्स आई दियां न थोह्ड़ियां रोड़ थोह्ड़ा अच्छा होई गेदा ते लोगें गांव बिच्चा निकलियै किश लोग सिटी च सैटल होई गेदे न होर किश लोग खेतीबाड़ी ते छोड़ियै इंडस्ट्री च फैक्टरियें च होर कम्म स्टार्ट करी लैदे न होर किश कोई गै लोग हैन जेह्ड़े खेतीबाड़ी अज्जकल करदे न कुछ लोग ग्रांऽ च होर कम्म करदे न पढ़ी लिखी मतलब होर कम्म करदे न खेतीबाड़ी दे अलावा इंडस्ट्री फैक्ट्रियां होर काफी सारे कम्म करदे न ते काफी लोग खेतीबाड़ी बी करदे न ते अगर अपनी अस स्टेट दी कंट्री दी गल्ल करचै ते खेतीबाड़ी करना बी जरूरी ऐ अगर अस खेतीबाड़ी नेईं करचै ते जेह्ड़ा अस अन्न खा दे आं अनाज खा दे आं ओह् खेतीबाड़ी च अगर अस करगे ओह् खेती चा गै निकलना ऐ अगर अस ओह् करना छुडी देचै ते फिर असें अपना पेट पालने आस्तै केह् करना अगर अस जमीनें आह्ला कम्म करना मतलब खेतीबाड़ी करना छुडी देचै ते फिर ते असें भुक्खे मरी जाना बड़े सारे लोग जेह्ड़े हैन खेतीबाड़ी बी करदे न ते खेतीबाड़ी करना बी बड़ा जरूरी ऐ खेतीबाड़ी करगे गै ते फिर गै सारा किश होना ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ कि सारे गै इंडस्ट्री फैक्टरियें च कम्म करदे न नेईं बड़े सारे लोग हैन जेह्ड़े खेती बाड़ियां करदे न अज्जकल ते लोग खेतीबाड़ी करियै बी बड़े अमीर होई जंदे काफ़ी पैसे कमांदे न खेतीबाड़ी च काफी पैसा ऐ जिंदे कोल बाड़ी जमीनां न उं'दे कोल बी काफी अपने घरै दा सर्कल चलाई सकदे न ओह् खेतीबाड़ी करियै क्योंकि जेह्ड़ा फ़सल निकलदा ऐ कुछ ओह् अपने खाने आस्तै रखदे न कुछ ओह् बेचदे न जिंदे कोल बाड़ी ज़मीनां न ते खेतीबाड़ी इक ओह् बी इक अच्छा कम्म ऐ खेतीबाड़ी बी काफी सारे लोग कुछ खेतीबाड़ी करदे न जिं'दे कोल खेतीबाड़ी नेईं ऐ जो बी ऐ ओह् होर इंडस्ट्री फैक्टरी च कम्म करदे न होर जेह्ड़े लोग जेह्ड़े हैन जेह्ड़े बाह्र कम्म करदे न इंडस्ट्री फैक्टरियें च ओह् इस गल्ला करदे न उं'दे कोल खेतीबाड़ी जेह्ड़ी ऐ घट्ट होंदी ऐ ओह् मतलब खेतीबाड़ी च जेह्ड़ी खेत खूत होंदे जोह्दे कोल खेत खूत ज्यादा होंदे ते ओह् खेतीबाड़ी करदा ऐ हून जेह्दे कोल खेती दी थोह्ड़ी कमी ऐ जां फिर खेत खूत जमीन जमून घट्ट होंदी ऐ ते उ'ऐ लोग जेह्ड़े हैन अलग कम्म करदे न उ'ऐ लोग जेह्ड़े फैक्ट्री फुक्ट्रियें च कम्म करदे न होर कुछ लोग पढ़ी लिखियै खेतीबाड़ी आह्ला काम संभालदे न ते कुछ पढ़ी लिखियै साढ़े देश दी सेवा करदे न